हांजी हांजी आहो आहो जी अस बोल्ला ने माराज बधिया करदे और केह्ड़ी कटिंग करानी तुसैं हर टाइप दी कटिंग ऐ आओ तुस कलर बी साढ़े कोल बड़ी बराइटिआं कलर न केह्ड़े कलर कराने तुसें कोई गल्ल नि साढ़े कोल हर टाइप दा कलर होई जंदा

दुकान इद्धर आई जाओ तुस खड़गयाल अपने ताईं क्लोनी पता हां आहो उ'दे खास उ'दे कन्नै पैह्ले इद्धर स्कूल दे कन्नै दुकान ऐ गोरमैंट स्कूल ऐ ना तुस दुकाना पर आई जाओ हैं दिलबर बार्बर शाप आहो टाइमिंग आओ तुस सवेरै अट्ठ टू दस खु'ल्ली दी राती तक कोई गल्ल नि आओ तुस चार बजे आओ जैलु मर्जी आओ तुस कोई गल्ल नि आओ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर तुस आओ ए ठीक ओके ओके आई जाओ